से फेब्रुवारी नैरोजा जिनै द जुलाई नैरोजा जिबा बा सेप्तेम्बर नैरोजा जिगु जिगु आगष्ट नैरोजा जिस्नि नैजिब्रै अक्टबर नैरोजा जिदाइन